गुजरात हींअर के दौर में मुख्य रूप सां व्यवसाय जो केंद्र आहे हिते वॾियूं वॾियूं मल्टीनेशनल कंपनियूं पंहिंजो व्यवसाय फैलाए रहियूं आहिनि ऐं कई अहिड़ा महानगर जीअं गांधी धाम अहमदाबाद ऐं सूरत इन्हनि में टैक्स्टाइल जो डायमंड जो घणे ई तौरु वॾे तौर ते वापार थी रहंदो आहे ऐं हिते जी भौगोलिक स्थिति बि अहिड़ी आहे जो समुंड जे किनारे ते गुजरात वसी रहियो आहे त वापार जे दर्शन सां ॿाहिरि जा ॿेड़ा अची बि पहिरियों खां ई हिते वापारु वसाईंदा वधाईंदा आहिनि